मैंने कुछ समय पहले बाज़ार से ए सी ख़रीदा था वह मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मुझे वह काफ़ी पसंद आया वह मेरे लिए काफ़ी अच्छा था